आङो मोनसे खामानियाव थांनांगौमोन इन्टारभिउ फैदों आरो गुवाहाटीआव आङो बास गंसेजों आङो थांबाय आरो थांनानै आङो दा थिक टाइमआव आङो दस्तासोआवनो सहैनांगौ आङो बे ट्रेनखौ आङो दा मोनहैयाखिसै आरो बे समाव आङो मा खालामबावनो आङो ओरै ओरै न'आव फन बुबाय आरो ओरै ओरै जाथिफोरनाव आङो फन बुबाय आङो गारि भारा लानानै थिनहरदोंमोन गारि भारा हरदो होननानै आरो बे गारि भाराखौ लानानै आङो फैनांगौ जाबाय आरो गुवाहाटीआव आरो थांनायाव आङो दा बे इन्टारभिउखौ आङो हैनांगौ जाबाय आरो बे खामानिया इन्टारभिउ होखांनानै बे खामानिया जेब्ला आंना जानायनि एबा जागोन जाया एबा आङो सानबाय आरो जेब्ला बे इन्टारभिउआ पास जायो जेब्ला आङो मोनसे खामानि आङो सानबाय आरो जाथारनांगोन आङो बे इन्टारभिउ होनाया जेब्ला आङो खस्त'जों फैबाय गारि ट्रेनखौबो मोनासै आङो बे गारि भारा फैसिआवबो आङो इन्टारभिउ होनाया जानांगोन आरो बेखौनो आङो आसा थायो आरो आंनि खावलायनाया साक्सेसफुल जानायनि थाखाय इन्टारभिउखौ बिनि थाखाय आङो खस्त'नि गेजेरजोंबाबो आङो सफैबाय बे इन्टारभिउखौ होनो थाखाय बेनिखायनो आङो बे खामानिया जाथारनांगोन होननानै आङो आसा खालामबाय आरो बे इन्टारभिउ होनाया